बोलऽ बोलऽ हँ बोलऽ हंँ हँ हँ

हँ बोलऽ

सात दिन सात दिनसँ एहिठमन छहो हूँ हूँ हँ बढ़िआँ छै

ठीक छै जेबए घुमएला

ठीक छै